संडेके दिन चित्र बनाबयके मन करय छै संडेके दिन चित्र बनाबयके मन करय छै चित्र बनाके हमरा दोस्त सब मिलके हमरा दोस्त सङ्गे बहुत अच्छा चित्र बनाबय छियै ओकरे साथमे रहिके हमे भी सिखले छलियै चित्र बनाना हमर दोस्त सब बहुत अच्छा चित्र बनाबय छै इसीलिये हम ओकरे साथमे बनबय छियै ओकरेसँ चित्र बनाबयके प्रेरणा मिललइ संडेके दिन हमरा चित्र बनाबयके मन करय छै हबयर दोस्त बहुत अच्छा चित्र बनाए छै हमर दोस्त बहुत अच्छा चित्र बनाबयके ओकरेसँ हमरा चित्र बनाबयके प्रेरणा मिललइ अइसे एकरे वजहसँ हमर बहुत अच्छा चित्र बनाबय लगलियै आब हमरा भी चित्र बनाबयमे बहुत इन्टरेस्ट भेलय बहुत अच्छा लगय छै चित्र बनाबयमे आब हमे भी चित्र बनाबय छियै बहुत अच्छा चित्र चित्र बनाना हमरा बहुत पसन्द छै बहुत तरहके चित्र बनाबय छियै